हलो सर मैंने आपके यहाँ से ऑनलाइन एक टेबलेट बुक किया था मैं उसकी जानकारी चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप उसे ट्रैक करें और मुझे बताएँ कि वह कहाँ पहुँचा है और कब तक मेरे घर पहुँचेगा मुझे उसकी लाइव लोकेशन चाहिए क्या कृप्या वह लोकेशन आप मुझे सेन्ड कर सकते हैं